मेरी फेवरेट राजमा ऐ और ओह्दे आस्तै पैहले अस कढ़ाही लैन्ने आं फिर तेल पान्ने आं और फिर प्याज फिर टमाटर गी कट्टना ओह्दे बिच्च प्याज पान्ने टमाटर पान्ने फिर बिच्च मसाले मर्ची हल्दी नमक बिच कड़शी नाल नाल हिलाना फिर राजमां पाने फिर होई गेई पानी पाइयै सारा कुछ बनी गेई हुन पनीर पनीर रैसिपी कढाही लैनी उदे बिच तेल पाना प्याज और टमाटर फिर फिर पनीर गी कट्टिये बिच्च पाना फिर थोह्ड़े हारे आलू मिक्स करी उड़ेओ फिर सब्जी बनी गेई थोह्ड़े जे मटर पाई उड़ो करेले और ओह्दे बिच्च करेले गी कट्टना फिर ओह्दे बिच मसाला फिल करना सारा करिये फिर उसी बनाना कढ़ाई बिच करेले होई गे कम्प्लीट और भिंडी भिंडी गी कट्ट मारना बिच्च फिर उसी भरना शैल करिये मसाले कन्ने फिर उसी बनाना बनाइयै खाने उसी खाई खुइये मसाला मसूला पाइये टेस्ट करियै शैल करियै और फिर दाल बुआइल करो इसी फिर तड़का लाओ प्याज दा फिर हल्दी शल्दी लाओ मसाला बगैरा पाओ फिर और फिर मशरूम मशरूम बनाओ पनीर पाइयै फिर